ہلو کیا النواز ریسٹورنٹ کال لگا ہے جی جی النواز ریسٹورنٹ ہی کال لگا ہے جی میں نے خالد کے نام سے آپ کی ویب سائٹ پر کچھ کھانے کی اشیا کو آڈر کیا تھا جی جی بتائیے کیا کیا اشیا تھی جی میں نے ایک بریانی کی تھی اور نہاری قورمہ تھا اور کباب تھے اور چند روٹیاں تھیں آپ دیکھ لیجیے جی جی میں نے چیک کیا ہاں آپ کا آپ نے آڈر دیا ہے اچھا تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کب تک پہنچا دیں گے کتنا ٹائم لگے گا جی تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یہ سب چیزیں آپ کو آپ کے گھر بھیجنے میں اچھا آدھا گھنٹہ اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا نہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں لگے گا تھوڑا بہت ہو بھی جائے گا تو معذرت ٹھیک ہے آپ ڈلیور بوائے سے آپ وقت پر میرے ایڈریس پر آپ جتنی بھی کھانے کی اشیا جو میں نے آڈر دی تھی وہ آپ بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے شکریہ میں بھیج دے ہم بھیج دیں گے پریشان نہ ہوئیے اوکے تھینک یو